हा असांजे चालीहे जो में सभु गॾु थींदा आहियूं ऐं सुबुह असां जीअं अखो पाईंदा आहियूं उते जोत जॻाईंदा थियूं ऐं इलाही सुठा सुठा भॼन गाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ चालीह ॾींहं चालीही प्रसादियूं कंदा आहियूं ऐं भॻवान खे भॻवान खे दारिंदा आहियूं ऐं पोएं सभिनी खे विरहाए करे खाईंदा आहियूं ऐं ॾाढी मजा ईंदी आहे चालीह ॾींहं छेॼ लॻंदी आहे ऐं शाम जो रोज हुते छेॼ लगाए करे पंहिंजे पंहिंजे घर वेंदा आहियूं वरी चालीह जो पूरी थींदो आहे तॾहिं शाम सुबुह जो रोटी थींदी आहे ऐं शाम जो असां जोत पताइण वेंदा आहियूं तंहिंखां पोइ हुते बि वञी करे ॾामा कुंड ते आरती कंदा आहियूं पाठ साहिब कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ भॻवान जो ध्यानु धारे करे जोत खे अर्पण कंदा आहियूं ऐं ॾाढो चालीह में मजो ईंदो आहे